ہلو ہاں سر کچھ دِن پہلے جو ہے میرا موبائل گُم ہوا تھا میں نے شکایت بھی دی تھی مجھے اپنے موبائل فون کا آئی ایم ای آئی نمبر بلاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا سر جی ہاں میں نے جی ہے تو میرے پاس تو ہے میں نے اُسے لِکھا ہُوا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو زیرو ایک دو تین چار پانچ یہ میرا آئی ایم ای آئی نمبر ہے جی ہے یہ میرا رابطوں میں ہے ایک منٹ مجھے دیکھنے دیجیے اپنے رابطے میں جی یہ تین دِن پہلے شاپنگ مال میں گُم ہو گیا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اُسے کسی جگہ پر چھوڑ دیا یا بینچ پر چھوڑ دیا جب میں خریداری کر رہا تھا اور کسی نے اُسے لے لیا

جی ہماری کسٹمر سروس سے بات ہو گئی ہے اور اُنہوں نے جو ہے میرا آئی ایم ای آئی نمبر جو ہے بلاک کر دیا ہے سر جی سر بند ہو گیا اوکے سر جی یہ میں اپنا کارڈ آپ کو دیتا ہوں یہ رہا میرا کارڈ اور آپ کی مدد کے لیے شُکریہ سر جی شُکریہ ضرور بتائیے اور آپ کا بہت بہت شُکریہ شام بخیر اور آپ میرے کام کا ذرا خیال رکھیں گے جی شام بخیر